जोंनि बारियावथ' मेल्ला दाउ फैयो दाउब' दाउस्रि बाथ'बो फैयो एखनबा एखनबा दाउथुबो फैयो जे रोखोम दाउबो फैयो जोंथ' आदारखौ बिसोरनो होनाय जाया मालाय बिसोरना दाउफोर एम्फौ एनलाखौनो हमनानै जानाय जायो न'नि दाउफोरखौसो जोङो आदार होनानै फिसिनाय जायो